हमारे क्षेत्र में अनेकों बिजनेस की जा सकती है यहाँ मुख्य रूप से मैदा मिल आटा मिला चावल मिल गन्ना मिल इत्यादि बड़ी बड़ी बिजनेसों की जा सकती है तथा छोटे पैमाने कम पूँजी वाले बिजनेस की भी शुरू की जा सकती है जैसे कप पलेट बनाने वाली फैक्ट्री बैठाकर कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री को लगाकर बल्ब ए ई डी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री को लगाकर भी किया जा सकता है ये बिजनेस कम पूँजी पर की जा सकती है जिसे यहाँ के युवा रोजगार को कर सकते हैं बीच स्वरोज स्व बिजनेस करने के से वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाता है अगर हमें बिजनेस करने का मौका मिले तो हम हम कम पूँजी वाले बिजनेस जैसे कप पलेट बनाने वाली फैक्ट्री लगाना कॉपी बनाने वाली मशीन को लाना सबसे कम खर्चीला बिजनेस हो सकता है जो एल ई डी वल्ब बनाने वाला होता है जिसमें एल ई डी बल्ब को बनाया जाता है यह कम खर्च में अत्यधिक फायदे जनक होता है तथा कृषि क्षेत्र वाले युवाओं जैसे कृषि करके कृषि क्षेत्र में बिजनस जैसे मशरूम पालन करके अपना बिजनस कर सकते हैं कृषि नर्सरी लगा के अपना बिजनस को कर सकते हैं मुर्गी फॉरम लगा के अपना बिजनस को कर सकते हैं हमारे क्षेत्र में मैदा आटा और राइस मिल अत्यधिक मात्रा में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ आटा के लिए गेहूँ चावल के लिए धान और मुर्गी पालन जो दाना उपयोग होता है उसके लिए मक्का अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और कम खर्च में और कम दर पर यहाँ ऊँच पर अत्यधिक ये कच्ची माल उनके लिए मिल सकते है अतः बिजनस करने के लिए अनेकों बिजनस कर सकते हैं